डांस सीखैके लिए बच्चे से प्रैक्टिस करबाक चाही डान्स सीखला से बच्चे से सीख सीखैत जब सीख जाइया अपना गाँव घरमे जतऽ ततऽ डान्स करैया तऽ ओहिसँ लोक खुश होइया तऽ डांसमे मजा आबैया जतऽ कि ओ सिखैत सिखैत बहुत बड़ा डांसर बनि जाइया तऽ दोसर आओर के फैल कऽ दैया ओहिके लिए एना नहि करबाक चाही डान्स करबाक चाही नीक से करबाक चाही बहुत नीकसँ बहुत लोक हुनकर फैन होइ डान्समे लेकिन दोसरके नीचाँ नहि देखाइ सब डान्सके थोड़ा बहुत अच्छा से सिखेबाक चाही जेकि ई नहि कहबाक चाही हम बहुत अच्छा डांसर छी हमसब सऽ नीक छी सब नीक छै केकरो नीकसँ होइ छै केकरो खराब होइ छै केकरो नहिए होइ छै तऽ एना नहि कहबाक चाही जे तोरा नहि होइ छौ हमरा होइया हम बहुत बड़ा भऽ गेल छै डान्समे जेकि सीख बच्चे से सीखबैत सिखबैत बहुत बहुत फैन बला भऽ जाइया बहुत अच्छा भऽ जाइये डान्स बला